میں نے فرینڈشپ ڈے پر اپنی سہیلی کو ہاتھ سے بنی ہوئی ایک پینٹنگ گفٹ کی تھی وہ پینٹنگ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اس پینٹنگ کو بنانے میں مجھے پورے دو دن لگے تھے جب میں نے اس پینٹنگ کو بنا لیا تو پھر اس کو میں نے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دکھایا سب کو وہ پینٹنگ بہت پسند آئی اس کے بعد میں بازار سے اس کو پیک کرنے کے لیے ٹیپ اور کلر پولیتھین لے کر آئی پھر میں نے اس پینٹنگ کو اپنے ہاتھوں سے اسے پیک کیا